हमरा जे कतौ जाइके यऽ जे हमरा गाड़ी जे हम किरायापर लेबै से हमरा की अहाँ कहै छी दाम जे हँ एते नहि एते पैसा लेब हमरा अतऽ जाइके यऽ फलां गाँव जे हँ पाँच सए लेब कि छओ सए लेब कि केते लेब भरि दिन रहबै कि साँझमे एबै कखैन एबै नहि एबै तै ढङ्गसँ अहाँ कहू अहाँ सब की कहबै नहि कहबै ओइ फेरामे लए जायब आओर लए जायब आब एते नहि लए जायब आओर कहबै की जे हमरा एते ने एते पैसा भेल एते नहि एते हमरा कहलहुँ तऽ हमरा दिऽ तऽ हम ओतेमे सक्षम हेबै तखन ने हम अहाँके देब आओर नहि रहतै तऽ हम कतऽ सँ अहाँके देब से हमरा पहिले खोलिकऽ अहाँ कहि दिऽ जे हँ एते ने एते हम पैसा लेब पाँच सए लेब कि छओ सए लेब कि हजार लेब की लेब भरि दिनका किराया जे हँ एते नहि एते हमरा हय यऽ करैके यऽ जे हम जेबै कोनो गाँव कोनो गाँवमे रहबै गाड़ी हम ए टी एम सँ हम अहाँके जे काल्हिखुन नहि तऽ परसु हम भेज देब ए टी एम सँ